ہمارے شہر حیدرآباد میں روزگار کا بڑا پیچیدگی کے ساتھ مسائل ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن اور ذریعہ معاش میں ہمارے پاس معاشی حالت کا شکار ہوتے ہیں

زراعت سے مراد لوگ آج آج کے موجودہ حالات میں مہنگائی کا مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ چاول ترکاری اور وہ اُسے کھانے پینے کی اشیاء ماں اشیا اجزا میں لوگ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور جہاں تک کہ ملازمتوں کا سوال ہے سرکاری ملازمتیں تو بہت کم ہو چکی ہے اور سرکاری ملازمتیں ملنا عوام کے لیے بہت مشکل کا سامان ہو گیا اور ہمارے شہر حیدرآباد میں بےروزگاری بھی بہت ہوتی جا رہی ہے آجکل کی نوجوان نسل بےروزگاری کے سبب اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا